गोंयची संस्कृताय आनी दायज सदांच हातांत हात घेवन मुखार वतात ती आमी सदांच जपपाक जाय कला गोंयांत वेगवेगळ्या तरेची आसता माटोळी बांदप ही लेगीत एक कला कुसर माटोळेंत वेगवेगळीं रानटी फळां बांदतात माटोळेची सुरवात आंब्याचे ताळो बांदून घरांत कला कुसर करपाची सुरवात जाता तशेंच प्रत्येक फळ जशें की केळ्याचो फेणो निरपणस कांण्णां नाल्ल आनी रानटी हरण हें औषधी झाड सुद्दां माटोळेक बांदतात गोंयान देखणी नृत्य ही सुद्दां एक कला तशेंच रांगोळी काडप ही एक तातूंत मनशांती मेळटा गोंयांत बायलां माडाच्या चुट्टाचे वेगवेगळे आकार घेवन सुपां वल्ली मांदऱ्यो असले प्रकार केल्ल्यान गोंयची दायज टिकून टिकून वता गोंयचे पारंपारीक कला म्हणजे धालो ह्यो धालो पौष म्हयन्यान मांडार खेळप जातात तातूंत दोन दोन पंगड आसता आनी ते बायलांक खूब तरांनी ताका उमेद मेळटा आनी धालो हो सदांच रातचो खेळप आसता आनी धालो खेळटकच बायलांच्या मनाक एक वेगळेंच मनरिजवण जाता